भारताची वाहतूक वेवस्था म्हणशात जाल्यार बरी आसा पूण कितें जाता बसीनी लोक इतली गर्दी करतात की सामकी धकाधकी करून लोकांक बसीन वच्चें पडटा कांय जाग्यार तर सामकें प्रवाश्यांनी लोक बसी भरून ओतलेल्या भशेन जाता आनी दुसरो उपाय नासलेल्या कारणान लोकांकूय गर्देन वच्चें पडटा रेल्वेची वेवस्था सिटीनी बी बरी आसा मुंबय सारक्या शारांत सामकी बरी आसा लोकांक उपयोग पडटा पूण तातुंतय भरपूर गर्दी आसता रिझर्वेशन केल्यार सुद्दा थ्री टायर स्लिपराच्या डब्यांनी लोक बेश्टेच घुस्तात आनी गर्दी करतात तर ह्या रिझर्वेशनाचो कांयच फायदो जायना ए सी कोच आसतात तातूंत मातशे बरें आसता कित्याक तातूंत लोक गर्दी करपाक वचनात विमान वेवस्था म्हळ्यार सुद्दा सामके बॅस्ट तातूंत कोणूच एक्सट्रा मनीस वचना पूण ते सगळ्याच लोकांक परवडटा अशें ना म्हणून बस आनी रेल्वेंत चड गर्दी जावपाक जायना अशें कितें तरी वेवस्था जार सरकारान केली तर मातशे बरें पडटलें